ویسے تو پورا آسمان کئی طرح کے ستاروں سے بھرا ہوا ہے لیکن ایک ستارہ ہے جس کا نام ہے سیریس جو مجھے بہت متاثر کرتا ہے خاص طور سے اس کی چمک مجھے بہت پسند ہے اور وہ مجھے کچھ اس طرح متاثر کرتی ہے کہ اسی طرح مجھے بھی علم کی روشنی کو اپنی زندگی میں آباد رکھنا ہے اور اسی طرح جگمگاتے رہنا ہے